आ हमर स्कूलमे योग दिवस पर आबैत छै योगा सम्पदा आबैत छै तऽ कक्षामे बताबए छियै आ हमरो ओकरासँ किछु सीखए छियै काफी फायदा भी मिलै छै योग दिवस पर